جی ہاں نقل و حمل سے متعلق بہت سارے مخصوص چیلنج ہیں جن کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے عوامی نقل و حمل کے کمی یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ دیہات کا علاقہ ہے یہاں پر سڑکیں بھی خراب ہیں اور چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہوتی ہیں جہاں پر بڑی گاڑیاں نہیں آتی اور اگر گاڑیاں ابھی جاتی ہیں تو ان گاڑیوں کی آمد آمد و رفت بہت بہت زیادہ نہیں ہوتی بلکہ بلکہ برائے نا بلکہ برائے نام ہی ہوتی ہے اگر کسی کو کوئی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے تو اسی کافی دقتوں کے بعد کوئی گاڑیاں مل پاتی ہیں کسی کو اپنا اپنا کوئی سامان کسی اور دوسری جگہ پر بھیجنا ہوتا ہے اور اسے کسی بڑی گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے تو بہت مشکل سے ان کو بڑی گاڑی بڑی گاڑی مل پاتی ہے اور یہاں کی سڑکوں کی حالات اور یہاں کی جو گلیاں ہیں یہ کافی خراب حالتوں میں ہے اور جن کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے تو اس پر حکومت کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں پر غور کریں اور انہیں ٹھیک کریں تاکہ دیہات کے لوگ بھی امن و سکون کے ساتھ اور اچھے سے زندگی بسر کر سکیں اور انہی اور انہیں جو بھی تکلیفیں ہوں یا جو بھی مسائل ہوں ان کے لیے بھی آسانیاں فراہم کی جائے کی جائے کی جائے اور یہ ساری اور یہ ساری کمیاں جو ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو دور کرنا ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے